ہیلو جی آپ کون وعلیکم السّلام جی جی میں انکل شاپ سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی ہمارے دکان بہت سارے سامان ملتی ہے آپ کو کیا چاہیے بتائیں جیسے پنسل اریزر شاپنر ٹیپ وغیرہ وغیرہ کارڈ بورڈ جی جی مل سکتے ہیں اوکے تو پھر آپ آ کے لے لیں ہاں جی میں ہوم ڈیلیوری کرتی ہوں لیکن اس کا چارج لگتا ہے ہوم ڈیلیوری کا بھی سیونٹی روپیز تو لوکیشن بتا دیجیے کہاں پہ بھیجنا ہے اوکے سینڈ کر دیجیے اوکے بائے اوکے اوکے اوکے بائے